हा असां आहे नी पहाड़ ते वेंदा आहियूं नि गिरनार ते त उते आहे नि बाथरूम जी सुविधा कोन्ह हूंदी आहे ऐं पाणी बि बराबरि न हूंदो आहे ऐं रे असां बस में या ट्रेन में वेंदा आहियूं न हुते फ़ोटा खिचण लाइ असांखे पंहिंजी कैमरा हूंदी आहे ज मोबाइल हूंदी आहे हुते त असांखे पोस्ट करिणा हूंदा आहिनि फ़ोटा त इंस्टाग्राम ते कंदा आहियूं फेसबुक ते कंदा आहियूं वेट व्हाटसप ते कंदा आहियूं